जंहिं महिल पाण ॻाइणु चालू कंदा आहियूं तंहिं महिल सभिनि खां ज़रूरी हा त कि पहिला पाण स्वर ते ध्यानु कंदासी धार धार भाषा ऐं धार द्वार स्वरनि सां धार धार ॻाइणु पवंदो आहे ॻाइणु हिकु अहिड़ी कला आहे जेको आवाज़ु पैदा करे थो राग ऐं ताल ॿिन्हिनि जो इस्तेमाल करे सामान्य भाषा जी गुणवत्ता में सुधार कंदो आहे जीअं अलॻि अलॻि भावात्मक गानो हूंदो आहे तीअं अलॻि अलॻि ॻाइणो पवंदो आहे अलॻि अलॻि राग ॾियणो पवंदो आहे जीअं ख़ुशीअ जो गानो हूंदो आहे त ख़ुशीअ जो राग ॾियणो पवंदो आहे जो कोई दुखु जो गानो गानो हूंदो आहे त दुख जो रागु ॾियणो पवंदो आहे कोई खिलण जो गानो हूंदो आहे त खिलण जो रागु ॾियणो पवंदो आहे ऐं कोई प्यार जो गानो हूंदो आहे त प्यार जो रागु ॾियण में ईंदो आहे ऐं जो कोई जज़्बाती ॻानो हुजे त जज़्बाती राग बि ॾियणो पवंदो आहे ऐं कोई भॼन या भक्तीअ जे भक्तीअ जे जुड़ियल कोई भॼन हुजे तंहिं महिल भक्तीअ जो राॻु ॾियणो पवंदो आहे ऐं अॼुकल्ह त अहिड़ी घणी तकनीकूं निकितियूं आहिनि जेके पंहिंजे गाने ऐं राग खे मिठियूं ठाहिजूं आहिनि कुलु सत प्रकार जा राग हूंदा आहिनि सा रे गा मा पा धा नी सा ऐं इहे सत ई राग धार धार राग में ॻाइणा पवंदा आहिनि ॻाइण में पिच ऐं गुणवत्ता ऐं गले जी ताक़त जे मुजिबि ध्वनि ॾियण में ईंदी आहे कोई बि ॻानो ताल में ॻाइण ज़रूरी आहे बिना ताल जे ॻाने खे अनिप्ट संगीत चवंदा आहिनि जंहिं महिल ॻानो ॻाईंदा आहियूं त सभिनि खां वधीक ज़रूरी आहे त गलो साफ़ु हुजणु हुजे उन लाइ कोसो पाणी ऐं कोसो पाणी बि पीअणो पवंदो आहे कारा मिर्च पाण खाई था सघूं